हाँ मैंने कुछ समय पहले एक हेडफोन खरीदा था जो बोट कंपनी का था जब उसका स्पीकर बहुत ही अच्छा है जब मेरे दोस्तों से मैं बात करता हूँ तो साफ़ आवाज सुनाई देती है उसका माइक्रोफोन भी अच्छा है जब मेरे दोस्तों से बात करता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे तुम्हारी क्लियर आवाज आ रही है और जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो इसका स्पीकर बहुत ही अच्छा है आवाज क्लियर सुनाई देती है और बेस भी अच्छा है और उसके बटन भी सही चल रहे हैं